जी सर नमस्कार जी कैब से बोल रहे हैं जी सर मैं राहुल सोनकर बोल रहा हूँ

नर्मदापुरम से जी सर हमको कैब बुक करनी थी हाँ सर आठ से दस सीटर जी सर सर टबेरा गाड़ी परफेक्ट रहेगी अगर एवेलेवल हो तो सर वो करवा दीजिए जी हाँ सर दस से बारह सीटर होंगे जी सर जी ठीक है सर